आंनि मावनाय नायबा आंनि गायनाय बिबार बागाना बिबारा बारोब्ला जोबोद समायना मोनो आरो गोसोआ रंजाखाङो जोबोद खुसिजों माने रंजानो गोसो जायो गोजोननाय मोनो आनन्द' मोनो न'खरखौ माने आरो बिनिख्रुइ साबसिन आरो साजायबावनो गोसो जायो आरो आंनि मावनाय एबा बारिनि आबादा आं मावनानै फिथाइ थायोबा नायबा मोजांथार जायोब्ला आं बिनि सायावबो जोबोद बाख्नायनाय थायो आरो गोसोआ जोबोद खुसि जायो आरो रंजाखांनाय मोनो आबादा मोजां जायोब्ला गाव गावनि गोसोखौ जोबोद रंजानाय मोनो आरो न'खरखौबो गोजोन खालामलांनो हानाय केपासिटिया फैयो कारन बै मैगंनि उपादना मोजांनिख्रुइ मोजांसिन जालाङोब्ला न'खर खांनायाव जोबोद मोजां जायो दा बेनिखायनो आङो बिबार लाइफां गायनाय बा माबा मोनसे जाग्रा मुवानि बिफां गायनाय बेफोरखौ आङो जोबोद मोजां मोनो जोंहा बिफांखौ गायोब्ला फिथाइखौ मोनजानो हायो बबेया गोथाव बबेया थावा बबेया गोदै बबेया गोखै जों बेखौ मिथिनो हायो बा मोनजानो हायो दा बेनिखायनो मोनफ्रोमबो बिफांखौ गायनानै जोङो लानाया गोनां आरो बिफांखौ गायनो जोबोद गोनां आरो जोङो बै बिफांखौ गायनानैनो जोङो बार मन्दल मोजाङै मोनजानो हायो बे बिफां लाइफांनि बारजोंनो जोङो थांनानैबो थानो हायो जानायनि फारसेल' नङा बा फिथाइ सामथायनि फारसेल' नङा रसगुननि फारसेल' नङा जोंनि जिउमा आरि खांनायावबो बिफां लाइफाङा गोनांथार हेफाजाब होयो आरो कि दा बेनिखायनो आङो बिफांखौबो गायनो जोबोद मोजां मोनो बिबार बिलाइआनो होन मैगं थाइगं आबादानो होन मोनफ्रोमबो बिथिंजों आंहा इन्टारेस्ट दं आङो आबाद मावनाय आरो बिफां गायनाय बे सोमोन्दै आं बेखिनिखौनो बुंबाय एसेनोसै